म्हाका भोंवपाक खूब आवडटा हांव खूब जाग्यांनी भोविल्लें आसा जशें की कुसकें वॉटरफॉल मैनापी वॉटरफॉल साळावली डॅम आगोंदा चर्च ओल्ड गोवा चर्च बोंडला सेंकच्यूरी शिर्डी टेंपल बोडगेश्वर टेंपल फातर्पा टेंपल बिर्ला टेंपल मल्लिकार्जुन टेंपल अशें करून खूब जाग्यांनी हांव भोविल्लें आसा सगळ्या जाग्यांनी खूब कितें कितें आवडिल्लें आसा खंयच्याय वॉटरफॉलार गेलें जाल्यार जें उदक पडटा ते पळोवन खूबच बरें दिसता थंयचें सरावंडींग जीं बर्डसां रडटा जावं जीं जनावरां आसात तेंवूय पळोवन खूब बरें दिसतां खंयच्याय गार्डनांत गेलें जाल्यार जें गार्डनाचें झाडांनी झाडां लायिल्लीं पळोवन जावं तांचें खेळ खेळपाचे जें डेकोरेशन केल्ल्यो वस्तू आसा तें सगळें पळोवन मनाक खूबच बरें दिसता थंय गेल्ल्या कडेन खूब एनजोय करून येवन दिसता खंयच्याय सेंच्युरींत गेलें जाल्यार थंयचीं जनावरां खूब आसता जी वेगळीं वेगळीं आसा ती पळोवपाक मेळटा तिंवूय पळोवन खूब बरें दिसता टेंपलानीं गेलें जाल्यार मनाक खूब शांतताय येता आनी म्हाका जें आवडलां टेंपल म्हणटा तें मल्लिकार्जुन टेंपल काणकोण तें देवूळ खूब बरें आसा तातूंत भितर भायर वचून पळयलें जाल्यार पळोवपाक खूबच बरें दिसता थंय गेलें जाल्यार मन खूब शांत जाता कसलोय प्रोब्लम आसा जाल्यार थंय गेलें जाल्यार मनाक एक खूब शांतताय येता तें टेंपल खूब पयली सावन आशिल्या कारणांत त्या टेंपलाच्या सगळ्या भोवतणी पळोवन जें जागो तांचें गार्डन सगळें पळोवन खूब मनाक बरें दिसता त्या टेंपलांत खूब अशीं फंक्शनां जातात तांची जात्रा जातात तांचो कालो म्हणून जाता ती सगळीं जेन्ना पळोवपाक वयता ते पळोवन एक मनाक वेगळेंच फील येता त्या टेंपलांत खूब थंड आशिल्ल्या कारणांत त्या टेंपलांत वचून बसलें जाल्यार थंय खूब मनाक एक शांतताय वेगळीच येता मनाक एक खूब अशें हॅप्पिनस येता